हय म्हाका दिसता की भारतान चड करून आर्टिसांत कलाकाराक तेंकां चड म्हत्व दिना नू आनी तेचो एक कारण म्हटल्या जे आर्टीस आहा ते आपल्या भितूतल्या आर्टिसाक म्हणजे कलाकाराक जागृत तांच्यानी आजून करूंक नासा आनी दुसरो कारण म्हणजे आतां जी स्पर्धा चलता आतां खूब कॉम्पिटी कॉम्पिटिशन्स आहात आतां खूब म्हणजे खूब लोक कलाकार आसात तेंच्या भितरसून थोड्यांक घोवन थोडे उजागर जातात थोडे अशेच रावतात तेच्या खातीर म्हाका दिसता की भारतान कलाकारांक इतलो म्हत्व दिनान ना